हलो डॉक्टर ख़ान बात कर रहे हैं सर मैं बोल रही हूँ पेशेंट हूँ मुझे आपका नंबर मिला था तो मैं अपनी कुछ बीमारी के सिलसिले में बात करना चाहती हूँ सर मेरा सिर जो है वो बहुत दर्द करता है मतलब ये प्रक्रिया हो गई है एक सप्ताह से मेरे साथ हो रहा है कि मेरा सिर बहुत दुख रहा है और सिर्फ़ ऐसा दिन में होता है रात में तो मैं सो जाती हूँ जी वो पूरा सिर दुख रहा है और पीछे साइड भी दुखता है मतलब और आधा सिर भी दुखता है कभी कभी ऐसा होता है नहीं सर चक्कर तो नहीं पर उल्टियाँ हो रही हैं मुझे जी हाँ जी आपके क्लीनिक का क्या समय क्या है जी ठीक है सर सर मैं तो अभी दो दिन शहर से बाहर हूँ इस लिए मैंने आपको कॉल लगाया था तो आप क्या दो दिन के लिए मुझे कुछ दवाई बता सकते हैं कि मैं दो दिन के बाद आपको दिखा दूँ और अभी कुछ गोली खा लूँ कुछ दवाई खा लूँ जी जी और मैं आपको बताऊँ मेरा अभी खान पान एक दो सप्ताह से बिल्कुल सही नहीं है जिसके कारण मुझे ब्लड की कमी हो गई है मैंने अभी मेरा ब्लड टेस्ट करवाए थे तो इन्होंने मेरा हीमोग्लोबिन नौ ग्राम बताया और सामान्य रूप से तो ग्यारह ग्राम रहना चाहिए ख़ून तो मैं आप से वही उसके बारे में भी कुछ बात करना चाहती थी इस सिलसिले में कि मैं किस तरह की दवाइयों का प्रयोग करूँ और खाऊँ

जी जी ठीक है डॉक्टर साहब तो मैं आप से परसों के दिन मिलती हूँ और अभी मैं किस तरह से क्या करूँ मुझे मतलब थोड़ा सिर दर्द से मैं किस तरह से बचूँ मेरा बहुत ही सिर दर्द दे रहा है जी बहुत ही ज़्यादा तो कुछ कुछ एक एक दो दवाई बता देते आप तो ठीक रहता

ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब जी जी जी जी ठीक है धन्यवाद डॉक्टर साहब